हमरा गाँवमे काली मन्दिर चौकपर दुर्गा मन्दिर हमरा गाँवमे हमरा गाँवमे शिव जीके मन्दिर पूजा करय लए सब आदमी जाइ छै सब आदमी बेलपत्र चन्दन अच्छत प्रसाद अगरबत्ती गंगाजल सबचीज लए कऽ पूजा करय छै दोसरमे हमरा बेगूसरायमे हमरा नजदीकमे नौलक्खा मन्दिर छै ओकरबादमे वहाँ सबलोग जाइ छै हुवाँ भगवान राम बिराजय छथिन ठाकुरबारीमे महन्थ भी छथिन बहुत सारा धन दौलत हुनका छनि ओकरबादमे काली मन्दिर छै काली मन्दिरमे सोमवार सुक्कर बहुत खस्सी कटय छै हुँवा सबलोग जाइ छै लड्डू बतासा माला फूल सिन्दूर अगरबत्ती गंगाजल सबचीज लए कऽ प्रसाद चढ़ायके हुँवा खस्सी कटय छै पूजा होइ छै शिव जीके मन्दिरमे जा कऽ सबलोग पूजा करय छथिन गंगाजल बेलपत्र चन्दन अच्छत फूल इत्यादि सबचीज लए कऽ पूजा करय छथिन भगवानके हुँवाके बाद कर्पूरी मन्दिर छै हुँवा भोला बाबा बिराजमान छथिन बेगूसरायमे ओइ मन्दिरमे बहुत सन पूजा होइ छै धुप अग दीप बेलपत्र चन्दन अच्छत प्रसाद सबचीज दए कऽ बाबाके आरती होइ छनि कपुरसँ हुँवासँ लोग अपना अपना घर जाइ छै सालभरिमे जेतना पूजा होइ छै ओतना पहिले फागुनके होली होइ गेलय होलीमे रङ्ग अबीर बहुत चीजसँ बालबच्चा सब खेलय छै खाइ छै खाना भी बनय छै पुआ राबड़ी मिठाइ दही खीर हरचीज सब भोजन सब करय छै खूब खुश होइके रहय छै उसके बाद ओकरबाद चैत होलय चैतके बादमे रामनवमी पर्व होइ छै चैती छठ होइ छै जकरामे दुनू साँझ अर्घ पड़य छै जेना ठेकुआ पकवान फल फूल सबचीज लए कऽ भगवानके आरती धूप होइ छनि वएह चैती छठ भेलय ओकरबाद रामनवमी भेलय भगवानके जन्म भेलनि उ रामनवमी भेलय ओकरबादमे राम अथी दुर्गाजी बनय छथिन दुर्गा जीके पूजा पाठ होइ छनि चैतमे आओर जेना सिमरिया भेलय सिमरियामे सबलोग नहाय लए जाइ छै मास करय छै मासमे एक महीना तक नहाय छै सब गंगाजी दुनू साँझ आओरक दुनू साँझ दीप धूप प्रसाद गंगा मायके आरती सबचीज करि कऽ राम राम जपय छै सब ओइजाँ बैठल रहय छै गंगा पासमे गंगाके किनारमे एक महीना तक छठमे भी ओइजाँ सब डाली उठबय छै फल फूल पकवान सबचीज लए कऽ हुँवा छठमे प्रसाद चढ़िते रहय छै ओकरबाद हुँवा सब मास करयवाली सब पूर्णिमा नहायके आओर पूर्णिमाके बाद सब आबय छै तब सब अपन अपन घर जाइ छै जेना आब मासमे सबलोग रहलय तऽ हुँवा सब जे छथिन ठाकुर जी कालीजी छथिन सिमरियामे रामजी छथिन हुनकर पूजा होइ छनि दुर्गाजी छथिन हुनकर पूजा होइ छनि हुनका आरती होइ छनि दुनू साँझ भोज भोग लागय छनि भगवानके आरती होइ छनि बाजाके साथ आओर सबलोग हुँवा जा कऽ प्रसाद चढ़बय छनि भगवती मन्दिरपर जे ब्राह्मण छथिन हुनका सब दान दक्षिणा जे होइ छै से सब दै छथिन ओतऽ पूजापाठ करैत रहल ओतय सब राम राम जपैत रहल सगरे सब पूजा करिकऽ भगवती दुर्गाके आरती करय छनि आरती करि कऽ हुँवा सब भोग लगा कऽ सबके प्रसाद मिलय छै सब खाइ छै सब प्रसाद लए कऽ सब अपन अपन घर जाइ छै